हाँ हम परा परम्परागत रूप से कागज़ पर पेन से लिखना बहुत ही पसंद करते थे पहले के टेम में और अब के टेम में बहुत अंतर है पहले हम कुछ सीखते थे तो कागज़ पर पेन से लिखा करते थे आज के ज़माने में हम लैपटॉप के कीबोर्ड और मोबाइल के कीबोर्ड से टाइप करने में हम को बहुत ही आनंददायक होता है और हालहि के वर्षों में लेखन बहुत कुछ बदल गया है पहले के टाइम में हम लिखते थे कागज़ पर पेन से और अब उंगलियों से टैप करते हैं हम मोबाइल और लैपटॉप के द्वारा